दानि दिनाव आसामनि सोलोंथाइनि गुना गुन बिहोम होग्राफ्रा जाबाय इडुकेसन सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ गासै सुबुंनोबो दानि दिनाव नांगौ सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिफ्रा दावगानायाव गोबां उसुबिदा जायो सोलोंथाइ गैयाबाबो दावगानो हायो नाथाय बै सुबुंहा माबा मोनसे खार'नाव माबा मोनसे जाहोनाव लिरनो गोनां जायोब्ला अब्ला बै सुबुङा सोलोंथाइयानो गैयाब्ला अब्ला बेसेबां खहा बेवहायनो दानि दिनाव सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव खामानियाव दावगानो हानाया गोबां उसुबिदा जोङो खोनानो मोनदों सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि दिनाव गावखौनो मेगन खाना होन्नानै सान्नानै लानो हायो मानोना सोलोंथाइयासो बे सुबुंखौ दैदेनलांगोन सोलोंथाइ लानानै दैदेनलाङोब्ला अब्ला नों गासै खामानिखौबो मावनो हागोन फरायनायाव लिरनायाव खामानि मावनायाव आबादारियाव जारनि खालामनायाव थांनायाव फैनायाव बिजनेस मावनायाव अब्ला बे सोलोंथाइखौबो नांगौ जानो हागौ आंहा सासे सोलोंथाइ आं सासे सोलोंथाइ गैया अब्ला आं गेदेर बिजनेस अब्ला आं बिजनेसखौ मावनो हागोन नाथाय सोलोंथाइ गैयाब्ला बिजनेस मावनानै जेबो मुलाम्फा जाया आंनि बिजनेसआव आंनि सोलोंथाइखौबो नांगौ सोलोंथाइखौबो नांगोन सोलोंथाइ गैयाबा आंनि बिजनेसयाव आं दिनै बेसेबां इउटिलाइस खालामखो बेसेबां खरस खालामखो बेसेबां बाहायखो बेसेबां हरखो बेसेबां लांखो बेसेबां जाखो बेखौ जुदि आंहा सोलोंथाइ गैयाबा आं बबे बिजाबाव बबे लेखायाव बबे जायगायाव रेकर्ड खालामनानै दोनगोन दानि दिनाव मबाइलनि जुग जाबाय मबाइलाव आं रेकर्ड खालामना दोननो हागोन नाथाय गासैखौबो मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै दोन्नो हानाया नट पसिबोल बेखायनो मानसिफोरनो सोलोंथाइखौबो नांगोन सोलोंथाइ दानि दिनाव गासै सुबुंनोबो गोनांथार सोलोंथाइ गैयाब्ला खामानि मावनायाव गोबां उसुबिदा फैयो आं दा बुंलांबाय नै आं सासे गोदेर बिजनेस आंहा जेबो सोलोंथाइ गैया अब्ला आंनि बिजनेसआव आं गुबुन जायगानिफ्राय एग्जामपोल आं मा आङो आबाद खालामगोन माइनि आबाद अब्ला माइनि आबाद खालामबा आं माइज्लि बाहायनो थाखाय माइज्लि नांगौनि थाखाय आं गुबुन जायगायावहाय बुंहरनांगोन बै गुबुन जायगानि सुबुङा माइज्लिखौ आंनो हरबाय हरब्ला बेसेबां किल'स हरखो बेसेबां मन हरखो बेसेबां बस्था हरखो आरो बिनि दामा बेसेबां बिनि बेसेना बेसेबां बेखौथ'आं लिरना दोन्नो हानांगोन आंनि बहियाव डायरियाव खातायाव अब्लासो सोलोंथाइखौ थायोब्ला बेफोरखौ हागोन नाथाय आं सोलोंथाइ गैया अब्ला बै माइखौ लाबोबाय आं बबे फाइलाव बबे खातायाव लिरना दोनगोन अब्ला सोलोंथाइया गैयाब्ला बेहा थाबायनो हानाया खामानि मावनाया गोबां उसुबिदा सोलोंथाइखौबो नांगोन खिन्थु सोलोंथाइ गैयाबा खामानि मावनो हानांगोन खिन्थु जाय सुबुंहा दानि दिनाव सोलोंथाइ गैया बिसोरहा अरेलि मखस्थ' बिसिनि ब्रेनाव माथायाव गोसोआव थाखाजोबो बिसोरखौ जोङो बेबादि हिसाबाव दान बाथ्रा दानथेबाबो दानथेनो हाया माने बिसोरहा सोलोंथाइ गैया बिस्रा माने बायहाथ जाखाजोब्बाय गोसोआव दोनखाजोबो बबेयाव बेसेबां बाहायखो बबेयाव बेसेबां हरखो बिफोरो अरेलि बिस्रा गोसोयाव दंजोबखायो नाथाय जायफ्रा सोलोंथाइ गोनां बिसोरनि थाखाय बेबादि अरेलखौ नाङा बिसोरहा माने गावस्रा डायरि थाखायो फाइल थायो होह लिरग्रा एकसारसाइस कपि बुक थायो बेफोराव लिरना दोनब्लानो आरो सानदेस माखासे साननि उनाव नायखां फिनब्लानो सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बिफोरखौ हमजोबनो हायो बेखायनो सोलोंथाइखौबो गासै सुबुंनोबो दानि दिनाव नांगौ दानि दिनाव जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया बेहा खामानि मावनायानो खाना मानोना सोलोंथइ गैया एग्जामपोल आं अफिसआव थांबाय बेंकआव थांबाय गुबुन जायगायाव हान्थिबाय बेवहाबो आंनि सोलोंथाइखौ बा नोंनि सोलोंथाइखौ बा मानसिनि सोलोंथाइखौ नांगौ मानोना नों बेंकयाव थाङोबा नोंनि एकाउन्ट बुकआव माबायाव फर्मआव लिरना होनांगोन फैसा उइद्र' खालामोब्ला अफिसआव थाङोबा नों माबा मोनसे एप्लाइ खालामोबा नों लिरना होनांगोन फिलआप खालामनांगोन बेखायनो सोलोंथाइखौ नांगोन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला नों पारमिसननि थाखाय लिरनांगोन बेवहाय नोंनि सोलोंथाइखौ नांगोन बेखायनो सोलोंथाइया गासै सुबुंफोरनि थाखाय मोजां बेफोर सोलोंथाइखो दानि दिनाव डेभ्लप खालामनो थाखाय जायगा जायगा ओनसोल ओनसोल गोबां सोलोंथाइ फसंथाइया दङ उन्दैनिफ्राय गिदिरहा लागि दानि दिनाव सोलोंथाइ फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरखौ होबाय आगोलनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव सोलोंथाइया फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय ज'नो थाखाय फरायसालियाव थांनो थाखाय थांनानै थाहैनो थाखाय सुबिदा नङामोन न' बांफ्रा मोजां नङामोन दानि दिनाव गासैबो फरायसालिफोराव बिल्डिं जाजोब्बाय सिमेन्ट कन्सट्राकसना जाजोब्बाय न' बांफोरा मोजां आरो बे फरायसालियाव जनानै फरायनो लिरनो थाखाय गासैबो फरायसालियाव डेक्स बेन्सखौ सरकारानो साप्लाइ खालामजोब्बाय जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव बेबादियाव डेक्स गैयामोन बेन्स गैयामोन गावबागाव जग्रा एम नङाब्ला प्लासटिक प्लासटिक बस्था गैयामोन फाथोनि बस्थाखौ लांनानैसो जनानै हायाव जनानैसो लिरनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि दिनाव डेक्स बेन्स गासैबो ओंखारजोब्बाय आरो लोगोसे दानि दिनाव गथ'फोरनि जानायनि खायद'फोरखौबो हरजोब्बाय आगोलनि दिनावबो बिदि जाग्रा खायद' गैयामोन ओंखामबो मोनजाया दैबो मोनलोङामोन दानि दिनाव दै लोंनाय ओंखाम मोनजानाय बेबादि सुबिदाया गासैबो जाजोब्बाय बेखायनो सोलोंथाइखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बेबादि सुबिदाखौ सोरकारा होबाय गिदिर गिदिर फरायसालिफोराव गोबां फरायसा फरायसुलिफोर दङ बेवहाय गोबां दङ सारफोर दङ मास्टारफोर दङ बायद'फोर दङ गोबां थायो नाथाय जेरावनाखि फिसा फरायसालि बेवहाय सारफोर मास्टारफोर फरायसा फरायसुलिफोरा खम नाथाय जानाय खायद'फ्राबो एम इ स्कुलफोरावबो दङ एलपिनि बादै बेयावबो सारफ्रा मेनटेन खालामनो गोनां जायो जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ सुबिदा होजोब्बाय गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइयाव डेभेलप जानो थाखाय रोंगोथिखौ लानो थाखाय बेबादि सुबिदाखौ होनाय जादों बा होबाय आगोलनि दिनाव रोंगोथिखौ लायोबा ला लायाबा था जोंनि आबै आबौ जोंनि आइ आफानि समाव बेबादि सुबिदाया गैयामोन गोबां जायगायावनो गैयामोन आगोलनि दिनाव आगोलनि दिनाव जायहा रोंगौथि बियो एसे फरायब्लानो गोबांखौ रोङोमोन जाय रोंग्राया रोंग्रा जाय गोरोङा गोरों नाथाय दानि दिनाव गोबां सुबुंफोरानो इडुकेटेड जाबाय सोंलोंथाइखौ लानो हाबाय लाबाबो खायसे खायसे सुबुंफोरा गाव सोलोंथाइ लाबाबो गावनि सोलोंथाइखो इउटिलाइस खालामनोनो हाया बाहायनो हाया मानोना बिहा कारेज गैया नोंहा कारेजबो नांगोन सोलोंथाइ दङब्ला नोंहा कारेजआबो थानांगोन कारेज गैयाब्ला नोङो नोंनि इउटिलाइस नोंनि रोंगौथिखौ नोङो इउटिलाइस खालामनो हाया जायफ्रानोखि आबादारि बिसोरो सोलोंथाइ गैया अब्लाबो बिसोरहा कारेजआ दङो गावनि आबाद मावनो थाखाय खेथि मावनो थाखाय बेसेबां खरस जागोन बेसेबां बाहायब्ला बेसेबां थागोन बिफोरखौ बिस्रा कारेज दङ नाथाय जायफ्रानाखि सोलोंथाइ गोनां बिसोर सुबुंफोरहा कारेज गैयैखाय गावनि इउ गावनि सो रोंगथिखौ इउटिलाइस खालामनो हाया एक्जामपोल खायसे खायसे फरायसाफोरखौ स्कुल कलेजआव फरायसालिफ्राव मास्टार मास्टारनिफोरा फोरोंनो हानाय केपासिटि गैया माने बिहा कारेजआनो गैयाबा बिहा कारेज थानांगोन कारेज थाबासो बियो फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंनो हागोन खायसे खायसे सारफोरा मास्टारफोरा मिसफोरा मेडामफोरा गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय फरायसालियाव क्लास रुम रुमाव हाबनानै थाखो खथायाव हाबनानै फोरोङो खायसे खायसे गावहा रोंगौथि दङबाबो कारेज गैयैआव फोरोंनो हानाय केपासिटियानो गैया अब्ला बैबादि सुबुंफोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरा मा सानगोन बेबायदि आरो बेखायनो जायफ्रानाखि रोंगौथि दङ लोगोआव बेहा कारेजबो थानांगोन कारेज थाबासो फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंनो हागोन आंबो सासे फोरोंगिरि गेदेर थाखोआव फोरोङोमोन नाइन टेनाव दा खिन्थु मिडल थाखोआव फैबाय जोंनोबो गोबां सारफोर दङ मास्टारफोर दङ सोलोंथायाव फोरोंनो फैदों बिसोरो गिदिर गिदिर क्लासाव गिदिर गिदिर थाखोआव हाबोब्ला बिस्रा फोरोंनो हानाय गोहो बोलोआ गैया माने केपासिटि गैया खायसेया जुदि एसे फरायनायब्लाबो बिसोरहा केपासिटि दङ फरायनो हानाय गोहो बोलोआ दङ जोंहा डिग्रि गैया क्वालिफाइड नङा जोङो जोंहा एम ए एमएड नङा अब्लाबो जोंहा फोरोंनो हानाय केपासिटिया दङ मानि कारेज दङ कारेज थानायखाय बिसोर फोरोंनो हादों बिहा कारेज गैयाबा बि फोरोंनो हाया बिबायदिनो आरो जायफ्रानाखि बारा आरो इसे इसेल' फरायनाय बिस्रा जुदि कारेज दङबा बिसोर फोरोंनो हागोन खायसे खायसेहा गोबां सोलोंथाइ दङ बेहा कारेज गैया बिसोर गोरलै गोरलै क्लासआवबो फिसा फिसा क्लासआवबो फोरोंनो हाया बिस्रा गोबां रोंगौथिया गेदेर थाखोआवसो फोरोंनांगोन खायसे खायसे सारफोरा मिसफोरा बिबायदि थायो बेखौनोथ' आं बुंदों जायफ्रानाखि आबादारि बिस्राबो कारेज दङ बिस्रा सोलोंथाइ गैयाबाबो रोंगौथि गैयाबाबो बिसोरो आबाद मावनायाव एक्सपार्ट आरो जायफ्रा गोरों रोंगौथि गोनां आबाद मावनाया बिसोरनि थाखायथ' आलादा बिसोरखौ जेबो बुंनो हाया माने बिस्रा गासैथिंबो अके बेखायनो सोलोंथाइया गासै सुबुंफोरनिबो दानि दिनाव गोनांथार सेंग्राफोरानो जा सिंग्रिफोरानो जा बयसआनो जा गालसआनो जा गासैनि थाखायबो गोनांथि बेवखायनो सोरकारा दानि दिनाव गासै सुबुंफोरखौ रोंगौथि लाहोनो थाखाय बेबादि फरायसालिफोरखौ गायसन गायसन होबाय आरो स्कुल कलेजफोरखौ गोबां जायगायाव गायसन्नानै होबाय एलाउड होबाय खिन्थु जोंनि दानि दिननि फरायसा फरायसुलिफोरासो स्कुल कलेजाव थांनायाव गोबां बादुला अलसिया थाङो स्कुल कलेजाव नाथाय रोंगौथिखौ लानो थाखाय न'वाव फैनानै नेभार प्रेकटिस प्रेकटिसानो गैया आंनिबो फरायसा फरायसुलिफोर दङ सामफ्रामबो क्लासाव सोंब्ला बिसोरो हाया मानो बिस्रा न'वाव प्रेकटिस गैया आरो बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा रोंगौथि नङा आगोलनि सुबुंफोर आगोलनि दिनाव दानि दिन्निबादि फरायसालि गैया दङब्लाबो बेबायदि सुबिदा होनाया गैयामोन दानि दिनाव गथ' ग'थायखौ रोंगौथि खालामनो थाखाय गोबां सुबिदा होबाय आगोलनि दिनाव रोंगौथि खालामनो थाखाय बेबादि सुबिदाया गैयामोन दानि दिनाव फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा फरायसालियाव थांबानो स्कुलाव थांबानो इसे रोंब्लानो प्रम'सन जायो खिन्थु आगोलनि दिनाव जोंनि समाव जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव स्कुल कलेजफोराव बेबादि प्रम'सन मोन्नाया गोबां खममोन गोबां खममोन माने फेल जानायासो बारामोन मानोना बेबायदि सुबिदाया गैयामोन बारा बोसोर बावाखै बेबादि सुबिदा जानाया बारा बोसोर जायाखै बेबायदि सुबिदा मोन्नाया आगोलनि दिनाव बेबायदि सुबिदा जायोमोनब्ला गोबां मानसिफ्रा दानि दिनाव इडुकेटेड जागौमोन सोलोंथाइखौ लानो हागौमोन आरो बेहा जेबो उसुबिदा जानाय नङामोन दानि दिनाव बेबायदिखाय आगोलनि मानसिफ्रा सानो दानि दिननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां रोंगौथि दङ एडुकेटेड नाथाय बिसोरो इउटिलाइस खालामजोबनो हाया गासिबो नङादे बेनो खायसे खायसे सुबुंफ्रा क्वालिफाइडबाबो इउटिलाइस खालामनो हाया आगोलनि दिननि मानसिबा इसेल' रोंगौथिबाबो इउटिलाइस खालामनो हानाया बिराथ गोहो बोलो दङमोन आगोलनिजों दानिजों सोलोंथाइया गोबां आलादा आलादा आगोलनि दिनाव बिराथ स्ट्रिक्तमोन गोबां स्ट्रिक्तमोन फरायनायनोफ्रा मोजां नङाब्ला सारफोरा मिसफोरा मेडामफोरा फेल खालामना होयोमोन दानि दिनाव सरकारनि अर्डार गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखो फेल जायोब्ला आरो रि क्लास खालामनानै फोरोंफिन्नानै आनजाद लानानै बिखौ प्रम'सन होनांगौ बा होनो हनाय केपासिटिया दङ आगोलनि दिनाव बेबायदि प्रम'सन होनो हानाय केपासिटिया गैयामोन जाय सुबुङा पास पास जाय सुबुङा फेल फेल आरो सेम क्लास सेम थाखोआवनो एखे क्लासावनो फरायफिन्नो गोनां जायोमोन खिन्थु दानि दिनाव बेबायदि रिपिडा गैलिया सरकारा सुबुंफोरखौ बयस एनद गार्लस गथ' ग'थायखौ रोंगौथि लाहोनो थाखाय बेबायदि इडुकेसन पलिसिखौ दा बाहायनानै गोबां सुबुंफोरखौ इडुकेसन लाहोनो थाखाय इडुकेसन लाहोनो थाखाय बे सुबिदाखौ होनाय जादों बे सुबिदाखौ होनाय जादों बेबादि सुबिदाखौ आगोलनि दिनाव जुदि जायोमोनब्ला दानि दिनाव सुबुंफोरा गोबां रोंगौथि जागौमोन आरो जायगाफोरा ओनसोलफोरा गोबां डेभलप जागौमोन दानि दिनाव आगोलनिख्रुइ गोबां डेभलप जाबाय टाउन सोहोर लामा सामा न' बां फोरा गोबां डेभेलप जाबाय जोंनि आगोलनि दिननि आइ आफा आबै आबौमोननि दिनाव जोंनि न' बांफ्रा लामा लामा सामाफोरा दानि दिन बायदि नंला गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला जोङो साइकेलजों थांनागौमोन पाक्का आलि गैयामोन सिसि ब्लकनि आलि गैयामोन सब ग्रेभेल रास्ता अन्थाइ बालि बिफोरजोंसो थाबाय थाबाय थांनांगौमोन बेबादि सुबिदाया गैयामोन माने आगोलनि दिनाव रोंगौथि दङब्लाबो बेबादि सुबिदाखौ गासै सुबुंफोरा मोन्नो हायाखैमोन नाथाय दानि दिनाव गासै सुबुंफोरा बेबायदि सुबिदाखौ मोनबाय गुबुन जायगायाव थाङोब्ला लामाफ्रा सिसि ब्लक सिमेन्टजों प्लासटार खालामनाय पाक्का आलि मोनगोन न' बांफोरा मोजां टाउन सोहोरफोरा मोजां बिल्डिं जाजोब्बाय टाउन सोहोरफोरा आगोलनि दिनाव बेबायदि बिल्डिं गैयामोन सुबिदा नङामोन दानि दिनाव बाइक दङ स्कुटि दङ मटर दङ सर्टकाट थांनो हानाय जाबाय आगोलनि दिनाव नोङो जुदि गोजान जागायाव हान्थिनो गोनां जायोब्ला नोङो आइथिंजों थाबायना थांनांगौमोन सानसे थाबायनांगौमोन नङाबा होह टु आवार्स सिक्स आवार्स थाबाय नांगौमोन दानि दिनाव टु आवार्स नै घण्टा से घण्टा थाबायनायखो दानि दिनाव गारि मटर स्कुटि बाइक थानायखाय खम समावनो जों सहैनो हायो खामानिफोरखौ मावनो हायो आगोलनि दिनाव जों अफिसफ्राव थाङोब्ला खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो सानसे लायोमोन नाथाय दानि दिनाव सोलोंथाइ मोन्नायखाय मानसिफोरा सानसे लाया सम समावनो इसेल' समावनो गासै खामानिखौ मावनो हानाय केपासिटिया जाबाय जेरै मबाइलजों हागोन कम्पिउटारजों हागोन बेफोर नेटनि जुगुदे बेफोरो जाजोब्बाय जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव मबाइल गैयामोन टिभि गैयामोन कम्पिउटार गैयामोन माने नेटयानो गैयामोन सोरखौबा लेंहरनो गोनांब्ला सोरनोबा फोरमायहरनो गोनांब्ला जोङो लाइजाम लिरनानै पसटेलनि जुगैदेसो हरनो गोनां जायोमोन दानिया बेबायदि पसटेलफोरखौबो बारा बाहायनो नांला दिनैनि माबाखौ आं बेहायनो दोन्थ'नाय जाबाय